राजस्थान में राजपूताना संस्कृति चई वेंदी आहे राजपूत मराठा ऐं मुस्लिम माण्हुनि जो शासक हलंदो पहिरीं उन्हनि जो पहनावो चोली घाघरो आहे राजस्थान में घणे ई कलाऊं मशहूरु आहिनि जीअं त वास्तू कला कपिड़नि जी रंगाई ब्लॉक प्रिंट सांगानेरी प्रिंट चादरूं हिते जूं ॾाढियूं मशहूरु आहिनि काली ॿिली नाच मशहूरु आहे इन्हनि जो खाधो द दाल बाटी चूरमा आहे उहो गिहु गिहु ॾाढो खाईंदा आहिनि गिह में रोटी विझी खाईंदा आहिनि राजस्थान में असांजे अजमेर में पुष्कर तीर्थ सभिनी नालो ॿुधो हूंदो हिन तीर्थ ते कतीअ जे महीने में मेलो लॻंदो आहे उते पंहिंजे भारत जे कोन्हे कोन्हे मां माण्हू अची पुष्कर तीर्थ कंदा आहिनि ऐं ॿियों त पुष्कर में हिकु ब्रह्मा मंदरु आहे उहो माण्हुनि खे ख़बर हूंदो त ही मंदरु एशिया में हिकु ई आहे जो असांजे राजस्थान में अजमेर शहर जे पुष्कर में ठहियल आहे माण्हू किथे किथे जा ॾिसणु ईंदा आहिनि विदेश मां बि माण्हू ब्रह्मा मंदर जी सूंहुं ॾिसणु ईंदा आहिनि पहिरीं राजस्थान में छोकिरे छोकिरी में ॾाढो भेदभाव कंदा हुआ पर अॼु जे ॾींहुं इहो कोन्हे अॼु जी तारीख़ में राजपूत राजस्थान जूं छोकिरियूं ॿाहिरि वञी शहर में वञी पढ़ाई करे फ़तह पाती आहे